ओह् तुक्की थ्होई जाने में उ'नेंगी गलाया कि मतलब अग्गे जाइयै मिगी केह् थ्होना बारह्मीं शा बाद बढ़े बंदे पढ़ियै मतलब घर बैठे दे उं'दे ते बाह्रमीं शा बाद कॉलेज जाइयै ते महां केश नीं थ्होना ते उन्नै मिगी मेरी भैन ने मिगी गलाया कि एह्दे कन्नै मतलब बाह्रमीं शा बाद पढ़ियै तूं मतलब